हमने प्रोडक्ट खरीदा था नट बोल्ट जो कि जब हम उसको लगाकर कस रहे थे टाइट कर रहे थे तो वो टूट गया टूटने के बाद पता चला कि वो अंदर से ज़ंग लगा हुआ था हालांकि गलती हमारी ही थी हमने ठीक से उसको देखा नहीं ध्यान नहीं दिया जिसके कारण वो खराब हो गया